اردو زبان کا استعمال لوگ مختلف ثقافتی روایات یا پروگرام کو منانے میں کرتے ہیں جن میں جشنِ ریختہ یومِ اقبال یا یومِ غالب جیسے پروگرام شامل ہیں جشنِ ریختہ ریختہ نامی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے سال میں ایک مرتبہ منایا جاتا ہے یہ دو دن تک منایا جاتا ہے جس میں زبانِ اردو کو دلکش اور خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اِس میں اردو غزل گائی جاتی ہیں مختلف قسم کے شعراء اپنا کلام سناتے ہیں اور قوالی وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اِس جشن میں ہر طبقے کے لوگ حصہ لینے اور اِس سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں اِس کے علاوہ اردو زبان لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنے کے لیے بھی مشہور ہے مثال کے طور پر اردو میں چند جملے مشہور ہیں تشریف لائیے یہ ہمارا غریب خانہ ہے آپ ہمارے نورِ نظر ہیں